नोंथाङा मा सानो बर' रावआ भारतनि मावख'वारि राव हिन्दीजों माबादि रुजुथाव आं सानोदि भारतनि मावख'वारि राव हिन्दीजों लोगोसे बर' रावाबो समानै मोन्थाइ मोननाय मोनसे राव भारतनि दाइन सेडुइलाव हाबनाय बर' रावा दिनै आसामनि नैथि मावख'वारि राव बेखौ बर'फ्रा गावनि थांना थानायाव बाहायो दिनै बर'फ्रा गावनि रावखौ बाहायो फरायो लिरो आरो मावख'वावबो दिनै बाहायनायखौ नुनो मोनसै दा हिन्दी आरो बर' रावजों रुजुयोब्ला जे लेथार एबा आख'र बियो फ्राइ एखेआनो देब'नागिरि आख'र हिन्दीखौ जोङो जेरै हादोरारि मावख' राव हिसाबै बाहायो थिग बेबादिनो जोंनि रावखौबो जोङो भारत हाद'राव मावख'वारि राव एबा ओइट सेडुइलाव हाबनाय लेंगुवेज हिसाबै बाहायनो हायो जोंनि आसामाव जोङो बर' रावखौ सेकेन्ड अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायनो मोननाया जोंनि थाखाय जोबोद गोगगाथाव जोंनि जे राव बर' बेखौ दिनै जोङो थाखो से निफ्राय लानानै एम ए एबा मास्टार डिग्रि लेभेलसिम जोङो फरायनो एबा लिरनो हायो एबा मोननो हाबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोगगाथाव बाथ्रा बर' रावा दिनै भारतनि सुबुंफोरजों मिथिजानाय मोनसे राव बे रावखौ बर'फ्रा जोबोद अनसायो आरो दिनै साहित्य' एकाडेमि बान्था मोननायावबो बर' रावा जोबोद गोहोम खोख्लैदों मानोना दिनै बर' रावजों लिरनाय खन्थाइ राइथायखौबो भारत सरखारा नायबिजिरदों आरो नायबिजिरनानै साहित्य एकाडेमि बान्था

दा बर' रावआ हिन्दी रावजों समानैनो बेसेन गोनां दा बर' रावखौ बिनिखायनो जों बयबो बाहायनांगौ रायज्लायनांगौ लिरनांगौ अब्लासो जोंनि बर'नि माहारियारि राव बर' बे रावआ मुलुगाव गेवलांसार जागोन आरो बयजोंबो साबसिनै मिथिबाव जागोन अफिस फोरावबो जोङो बर' रावजोंनो एप्लिकेशन एबा आर'जलाइ लिरनानै गथाइनांगौ अब्ला साबसिनै बर' रावआ गोसारसारबावगोन आरो मावख'आव थाग्रा गुबुन हारिनि जाथिफ्राबो जोंनि रावखौ सोलोंनो गोनां जागोन

सोलोङोब्ला जोंनि रावा भारतआव गेवसारगोन एबा जौगासारगोन